औ औ सोर बुंदों टिसार गभार्मेन्ट कलेज नि मा सोंनाय सोंनो हागोन आङो औ माथो खोनानो आं सुलुंनिफ्राय खोनानो मोनदों जेनोबा कक्राझारावथ' इउ एन एकादेमि या नामजादा ना नामजादा आमफ्राय बियो दा इनफ्रासट्राकसारा माबादि सोंनो नागिरदों माने दैफ्रा माबादि बियाव प्लेग्रावन्ड फोरा माबादि गथ'फोरा प्लेग्रावन्ड फोराव मा मा गेलेयो बिदिखौ सोंनो नागिरदों आं सार औ

सार सार सार औ औ औ

बेफोरो थाबैनो थाबैनो सरजाब खालाम खालामनांगोन सार जेनोबा गथ'फोरा नङाबा जेनोबा बेराम आजार जानायनि सनस थागोनना जेनबा देहायारि गाज्रि जागोन जेनोबा बिखायनो बिखौनो औ औ औ बेखौनो सोंहरनाय जादों सार

आरो सोंजायो जेनोबा स्तुदेन फोरनि फरायनायफोरा मारै एबा माबोरै माबोरै जाना दं जेन'बा आगोलनिफराय दासिम माबादि दावखोखो जेनोबा मेट्रिक नि रिजाल्ट फि इउ नि रिजाल्ट मा होननो बि ए नि रिजाल्ट बेफोर माबादि दावखोखो

अ अ

आत्सा औ

मानो होनबा बिदि बिनि बिनि थांखियानो जाबाय जेनोबा स्तुदेन्ट फोरनि नाजानाय आरो जेनोबा फोरोंगिरि फोरनि नाजानाय स्तुदेन्ट औ औ जायनि थाखाय

माने औ औ जेरै मुंदांखा जानो हाबाय इउ एन एकादेमि या औ औ बिबादिनो थेंक इउ सार बिदि खिथाहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे